हमारे शहर में बहुत से अच्छे ट्रेवल्स एजेंसिया है जैसे महेंद्रा ट्रेवल्स विंध्यवासनी ट्वेलर्स महेंद्रा ट्वेलर्स में गाड़ी बुक करने के लिए हमको पहले अपना आधार कार्ड पैन कार्ड देना पड़ता है जिससे कि हमारी से और गाड़ी बुक करने के लिए सबसे पहले एडवांस कुछ पैसे बुक करने पड़ते हैं उसके बाद आप जहाँ भी जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं गाड़ी लेकर गाड़ी ले जानने उसमे गाड़ी को यदि कुछ भी होता है तो कस्टमर को इसका भुगतान भी करना पड़ता है और गाड़ी आप कहीं भी ले जा सकते हैं गाड़ी आप जितनी देर तक ले जाएँगे उसका किराया भी देना पड़ता है किराया देने के लिए आप ऑनलाइन या कैस ओन कैस भी दे सकते हैं और यहाँ जो महेंद्रा बिंध्यवासनी ट्रैवलर्स हैं यहाँ पर भी ये सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पर भी वही सिस्टम अपग्रेड किया जाता है यहाँ पर भी आप गाड़ी अगर बुक करते हैं तो आपको पहले कुछ पैसे एडवांस देना पड़ता है उसके बाद आप जहाँ तक ले जाना चाहे तो अपने ही पैसे से उसमें पे डीजल या पेट्रोल डलवाना पड़ता है फिर आप जब गाड़ी उनको देंगे तो वहाँ पे आपको कैस भी देना पड़ेगा मलतब को देना पड़ेगा कि पैसा मैंने जितना घुमाए उसका पैसा भी आप लीजिए